भैया जी हमें हमें आपकी कुछ सहता चाहिए थी हमे घूमने जाना है कुछ है जहाँ पर हम घूमने के इच्छुक हैं जी भैया जी हमे कुछ गाडियाँ वगैरह आपकी चाहिए थी जी भैया जी हाँ तो भैया ऐसा है कि हमें जाना है लखनऊ घूमने कुछ ऐसे ऐसे कुछ होटल वगैरह हैं जहाँ पर हम घूमना चाहते हैं कुछ देखना चाहते हैं और भैया जी ऐसा है कि हम घूमना चाहते हैं और वहाँ की कुछ मंदिर वगैरह भी हें वहाँ पर भी हम दर्शन करना चाहते हैं हाँ तो भैया जी हम ये चाहते हैं कि आपकी कुछ गाड़ी हमें मिल जाती न हमें गाड़ी की आवश्यकता है हाँ तो भैया हम बता दीजिए कि अच्छी से अच्छी कोई मतलब गाड़ी हमें चाहिए हँ तो भैया जी हँ तो भैया ऐसा है न कि मतलब ऐसी गाड़ी भेजिएगा जी जो मतलब गड़बड़ी न हो रास्ते में खराब न हो

और भैया और भैया की एक और बात है कि हमें ड्राइवर की आवश्यकता है यहाँ पर कोई ड्राइविंग करने वाला नही है

जी भैया हम बोले थे लखनऊ जाना है घूमने होटल वगैरह मंडिल में कुछ मंदिले हैं कुछ होटेल्स हैं जिन्हे हमे जिन्हे हमे घूमना है हाँ तो भैया मतलब आपकी गाड़ी का भी पाँच हजार है तो भैया ये बता दीजिए की गाड़ी का पाँच हजार तो ड्राइभर कितना लेगा अच्छा भैया मतलब की तीन हजार ड्राइभर लेगा पाँच हजार आपकी गाड़ी लेगी तो मेरा आठ हजार तरह बैठ गया और भैया है और हमें कुछ मतलब रास्ते में खाने उने की व्यवस्था भी चाहिए हाँ तो भैया उसका भी कुछ बजेट लगेगा क्या मतलब जो वगैरह कुछ में जाएगा हाँ तो फिर ऐसा है न कि हमें मतलब ड्राइभर अच्छा चाहिए जो मतलब गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हो जी भैया तो हमारा आठ हजार में डन है जी भैया आपसे धन्यवाद जी भैया